खौरां बिलाइ फोसावनाय रादाब आरो गमामायैनो जानाय जाथाइनि गेजेराव गोबां फारागथि दं मानोना जोंनि आथिखालाव गोबां नंखाय रादाब फोसावग्रा ओंखारबाय गुबुन सासे मानसिखौ खैफोदआव खोख्लैनो थाखाय एबा नंथारै एबा जाथारै बाथ्राखौ गाहायाव खोख्लैनो थाखाय बैफोर माखासे नंखाय बाथ्राखौ फोसावो लोगोसेनो दानि मुगायाव गोबां गाव गावनि मुं खामायनो थाखाय गाव गावनि जौगानायनि रांखान्थि मुलाम्फा जानो थाखाय माखासे नंथारै एबा जाथारै बाथ्राखौ मिथिया एबा साना हसिया बालानो नंखाय रादाब फोसावो जाय मोनसे बाथ्राखौ मोजां मिथियागारानो गुबुननिफ्राय इसे एनै मिथिनायखौ बानथायनानै नंथारै एबा जाथारै बाथ्राखौ लाजिफोनाङो एबा खैफोदआव खोख्लैनो थाखाय बैफोर बाथ्राफोरखौ फोसावो आरो बैफोर ससियेल मेडिया आरो मोगथाङाव जानायनि गेजेराव गोबां फारागथि दं मानोना मोगथाङाव जानाय जाथाइखौ सोरबा सासे सुबुङा एसे बान्थायना खोन्थानानै गुबुन सासे सुबुङा एसे बान्थायना खोन्थायो बै बान्थायनाय बाथ्राफोरखौनो गुदि बिजौ साना हसिया ब्ला बैफोरखौ निउस एबा रादाबफोराव फोसावो आरो बै नंखाय बाथ्राफोरखौनो लानानै समाजाव माखासे गेब्रेंनाय थासारि सोमजियो जायनि जाहोनाव नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय थासारिया जायो लोगोसे समाज आरो हारियाबो गुबुंले सोमजिखाङो बैफोरबादि जाथाइफोरनि थाखाय गोजानाव थानाया मोजां आरो आथिखालाव रादाब आरो खौरां बिलाइफोराव ओंखारनाया जोबोद खम बिबांनि जाबाय आरो बेफोरखौ फरायग्राफोरनि अनजिमाफ्राबो खम जाबाय थिग बेबायदिनो

गोहोम खोख्लैयो आरो माखासे जेंना जेंनायाव सोमजियो